मां बाइक फ़िल्मुनि में ॾिसी करे पोइ सिखणु चालू कई मुंहिंजे अंदरि जुनूनु आयो मां ॾिठी हुई धूम वन ऐं धूम टू इनखां पोइ मूंखे बाइक जो शौक़ु ॼागियो ऐं हिते आदिपुर गांधीधाम में मां अचणु ऑफ़िस अचणु वञण में बि बाइक जो यूज़ कंदो आहियां ने सुबुह जो सवेल उथी करे मां बाइक राइडिंग बि कंदो आहियां ने पासे में जीअं त भुज आहे मुंद्रा पासे मां सुबुह जो सवेल उथी करे कॾहिं कॾहिं राइडिंग करणु सुठे हाईवे ते मां बाइक खणी वेंदो आहियां आसे पासे मंदर बि आहिनि जीअं की मुगल धाम मंदरु आहे पासे में आशापूरा मंदरु आहे ॿ टे कलाक जो रस्तो आहे त उते मां ॿ टे दफ़ा बाइक सां दोस्तनि सां गॾु ब मां बाइक ते वियो आहियां ने मूं वटि बाइक ड्रीम युग आहे ऐं मुंहिंजे दोस्तनि वटि बि पल्सर बि आहे ने ॿी ॿी बाइकूं बि आहिनि जेकी सुठियूं आहिनि त उन में थकावट बि घटि लॻंदी आहे मुंहिंजी फ़ेवरेट बाइक आहे पंहिंजी बुलेट इनखां पोइ मां हिन पासे जोगड़ी नाथ पासे बि सुबुह जो वियो आहियां पहाड़नि में न सुबुह जे ग्रीनरी में मूंखे ताज़ी हवा में बाइक हलाइण जो शौक़ु थोरो वधारे आहे